हांव ल्हान आसतानाच्यान अशें ड्रॉइंगान बीन म्हाका खूब इंट्रस्ट आसलेलो आनीक हांव बेश्टें अशें पेंटींग बिंटींग करतालें अशी म्हाका अशी परफेक्ट पेंटींग येयनाना पूण हांव करतां पेंटींग बिंटींग अशें अशें ड्रॉइंग बीन काडटा पूण जशे अशे परफेक्ट आसता तशी तशी म्हाका जायनाना ना पूण अशे नॉर्मल्स आसता तशें हांव काडटां आनी आमकां स्कुलान सुद्दां ताचेर लॅक्चर बीन आसलेलो न्हय सो ते तें आमकां हे शिकयतालें ड्रॉइंगाचे बीन काडपाचे बिडपाचे तशें ड्रॉइंगान सुद्दां आतां खूब अशे म्हणजे स्केच पेंटींग आसता मंडाला आर्ट आसता मागीर आनीक कॅनवस पेंटींग आसता तशे खूब अशे प्रकार आसतात ड्रॉइंग करपाचे आनी थोडे लोक तर अशे जो मनीस फुडें आसा ताचें तश्शें ड्रॉइंग काडटात पण इतलें परफेक्ट म्हाका जायनाना पूण हांव काडटा आनी म्हाजें तेतून कितें करियर बीन करपाचो असो हें नासलेलो बट म्हाजी हॉबी ती म्हाका अशें ड्रॉइंग बीन करपाक लायक म्हाका तेजे कलर्स बीन लायक जशे थोड्यांक थोड्यांक आवडटा पेंटींग पूण तेंचें कशें आसता तेंकां अशें म्हणजे कलराच्या बद्दल तितलें किदें खबर नासता तशें म्हाका म्हाका बी इतलें खबर ना पूण म्हाका अशें जें आतां एक कलर आसा ते तो चार चार टायपान कसो यूज करपाचो तशें बीन म्हाका तें मातशें खबर आसा जसो येलो कलरान जर व्हायट घातलो जाल्यार तो मातसो लायट जाता आनीक जर समज भितन रेड घातलो जाल्यार तो मातसो ऑरेंजीस कसो जाता अशें म्हाका भितरले पेंटिंगांतलें मातशें मातशें खबर आसा म्हणून तें म्हाका ड्रॉइंग बीन करपाक आवडटा आनी हांव तशें मात्शें ड्रॉइंग करता बीन सो आनी तितून आनी अशें आतां खुबशे स्कुलां बिलां जाल्यात आतां ऑनलायन क्लासिसूय बी घेता ड्रॉइंगाचे आनी अशे आतां म्हापसा सुद्दां कॅनवस आर्ट एकेडेमी सुद्दां आसा जे पर्वरी सुद्दां आर्ट अफेक्ट गोवा आसा मागीर क्रिएटीव ओशन आर्ट क्लासीस आसा वास्को तशें आतां खुबशे अशे प्रायवेट सुद्दां ते घेतात ड्रॉइंग बीन क्लासीस आनीक आतां ड्रॉइंगाचे म्हटल्यार मेन म्हटल्यार थोडे अशे आसतात की आतां एगक्जिबिशनाक बीन ड्रॉइंग लायतात पळय ते तेंचे ड्रॉइंगां पळय कशें आसतात म्हणजे डिफरंटूच आसतात खूब डिफरंट आसतात पूण तेंचे डीप मिनींग आसता कितें तरी पण असो जो असो नॉर्मल पर्सन आसता ते ताणें जर तें ड्रॉइंग पळयलें जाल्यार ताका तितलें कळणानाना तें ड्रॉइंगान कितें आसा तें पूण अशें जर जो कोण असो ड्रॉइंगान खूब असो भितनूच ड्रॉइंगानूच आसता जो ते ते ड्रॉइंगा बद्दल खूब स्टडीज आसता तो शिकलेलो तेच्या बद्दल खूब शिकलेलो आसता तेणे जर तें ड्रॉइंग पयलें जाल्यार तेका कळटा की हां हें ड्रॉइंगान किदें तरी जो पेंटर आसा तो सांगपाक सोदता अशें अशे बी ड्रॉइंगां आसता थोड्यांची थोड्यांची आसता सिनेरी बिनेरी अशी अशी आसता म्हणजे ते जे आतां खंय तरी वयतात एका प्लेसीचेर विजीट करपाक आनी तेंकां जी ती प्लेस लायक जाता ताचें येवन ते ड्रॉइंग करतात थोड्यांची थोडे आपली जी इमोशन आसतात ते आपल्या ड्रॉइंगांसून दाखोवन दितात थोडे थोड्यांक अशी आपली हॅप्पिनेस आसता ती बी दाखोवन दितात ड्रॉइंगान अशें आपूण आपले इमोशनल बीन तशें बीन जे हें आसतात इमोशन आसतात ते दाखोवंक मेळटा ड्रॉइंगानसून आनीक ड्रॉईंग एक अशी आमचे मायंड आसता ती अशी फ्रेश करता म्हणून लोक मोस्टली ड्रॉइंगाक बीन अशें वयतात कित्याक तेंकां ड्रॉइंग अशें करपाक बिरपाक खूब लायक आसता म्हणून आतां वॉल पेंटींग सुद्दां करतात लोक आनी मागीर आनीक अशें बीन हेका बीन आतां क्लासिसां बीन घेता ड्रॉइंग टिचर म्हणून जावं शकता